हमरा सभके इलाकामे सभसँ बेसी कबड्डीके प्रशिक्षण देल गेलैए कबड्डी हमरा सभके इलाकामे बच्चा सभकेँ सिखाओल जाइ छै खेलबाके लेल आओर बुजुर्ग आदमी सभके बच्चा सभके इसकुलमे जेना मन्दिरक कम्पाउंडमे या मिडिल इसकुलके फील्डमे बच्चा सभकेँ कबड्डी सिखाओल जाइ छै आओर खेलाओल जाइ छै गाँव घरके बच्चासभ कबड्डी खेलाइत छथिन आओर बच्चा सभकेँ योगा अभ्यास सेहो कराओल जाइ छथिन जाहिसँ कि बच्चा सभके फुर्तीला रहय शरीर बच्चा सभके शरीरमे फुर्ती रहय आओर बच्चासभ कबड्डी खूब मोनसँ खेलथि आओर बच्चासभ दूर दूरके एहि गामक बच्चा ओहि गाम ओहि गामक बच्चा एहि गाम सभकेँ टीम बाइ टीम बना कऽ बच्चा सभकेँ कबड्डी खेलाओल जाइ छै जकर बहुत पैघ खेल मानल गेलैए कबड्डीकेँ ताहिपर बच्चासभ खूब बच्चा आरकेँ खूब मोनो लगैत छनि कबड्डी खेलयमे